हैलो भैया बोलिए क्या बात है नहीं ये पिछले माह में निकला है करना है पाँच सौ रुपये का था पाँच सौ रुपये तो आप बोलिए गाड़ी भैया गाड़ी भैया आपको में लेना होगा किसी पैसेंजर को नहीं बैठाएँगे तो फिर ठीक है पैसेंजर बैठाएँगे तो आपको समय से नहीं ना पहुँचा पाएँगे फिर हम पैसेंजर लेंगे टाइम लगेगा उसको हम लोग पोहुँचा देंगे तो टाइम लगेगा दीजिएगा आधा कुछ कम में दीजिए दीजिए तीन सौ रुपये आप दीजिए और तीन सौ दीजिए आप वह आप वह पैसेंजर बिठा देंगे हम पूल जाएगा हमरा भाड़ा हाँ जी जी जाता होगा हमको तो नहीं पोहुँचाएगा हम नहीं जा पाएँगे देखिए सर सौ में तो नहीं जा पाएँगे अब आप इतना जब आप कहते हैं तो चलिए दो सौ रुपये दे दीजिएगा आप हाँ यह है उतना बर्दाश्त कीजिए गाड़ी अच्छी है तो यह सब मतलब अच्छा भाड़ा भी देना पड़ता है ना रोज़ सफ़ाई करना पड़ता है मेंटेनेन्स भी रखना पड़ता है

आइए आइए इतना आप अपना टेम हैं तो आपको पहुँचा दें आइए ना